भैया आप एच पी शोरूम से बात कर रहे हो भैया मैं लैपटॉप चाहिए था एच पी का

साठ हज़ार तक की क़ीमत का कोई अच्छा

अच्छा क्या क्या सुविधा है उसमें क्या क्या सुविधाएँ आएँगी कीबोर्ड में अलग माउस में

अच्छा

तो यह सही रहेगा हमारे लिए हाँ तो भैया ठीक है मैं लेने आता हूँ भैया हाँ अच्छा ठीक है भैया ओके धन्यवाद मैं मैं कल के दिन आऊँगा आपके यहाँ पर ठीक है मैं आपको फ़ोन लगा लूँगा हाँ भैया धन्यवाद